میں ضلع غازی آباد کے ایک شہر لونی میں رہتا ہوں یہاں بہت سارے بازار لگتے ہیں جیسے اتوار بازار جمعرات بازار ہفتہ بازا سنیچر بازار مگر یہاں کا جو سب سے بڑا جو بازار ہے وہ پیر بازار ہے جو مین مارکیٹ میں ہے یہاں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں اور ہر چیز ملتی ہے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں دور دور سے بھی آتے ہیں اور یہاں چیز مندی تو ملے گی نہیں کیونکہ مہنگائی کا معاملہ ہے مگر پھر بھی میڈیم چیز مل جاتی ہے اور جگہ کے حساب سے یہاں کا معاملہ بڑا اچھا ہے کیونکہ یہاں پھل وغیرہ بھی سبزی وغیرہ بھی اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ بھی لیڈس کے کپڑے بھی مرد کے کپڑے بھی اور اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا سب مل جائے گی اور بہت اچھا بڑا بازار ہے اور ہمارے لونی کا سب سے مشہور بازار یہی ہے